मुंहिंजो आहे न पसंदीदा शइ मतिलबु वैष्णो देवी मूंखे ॾाढो वणंदो आहे मां वई हुअमि अॻे साल ॾियारी ते ॾियारी जो टाइम हुओ उन खां ॿ टे ॾींहं पहिरीं असांजो हुओ ऐं उन टाइम ते मूंखे ॾाढो मज़ो ईंदो आहे वैष्णो देवी वियसि अमृतसर वियमि उते मूंखे ॾाढी अमृतसर में शांती मिलंदी आहे गोल्डन टैंपल आहे ॾाढो सुठो आहे ऐं उन टाइम ते ई वञणु मूंखे मज़ो ईंदो आहे वैष्णो देवी अमृतसर ऐं किथे हुओ टे चारि जॻहि ते हू ट्रेन वठी वेंदी आहे अहमदाबाद खां बड़ौदा बड़ौदा खां ट्रेन हुई असांजी पहिरीं लथासीं असां अमृतसर अमृतसर हिकु ॾींहुं सुबुह जो लथासीं राति उते ई घुमी फिरी गुरुद्वारे जा दर्शन करे पोइ असां राति जो वरी उतां खां ट्रेन लुपड़ी पोइ ॿिए ॾींहुं सुबुह जो वरी वैष्णो देवी पहुतईं सुबुह जा कंहिं ॾींहं न ॿे ॾींहुं राति जो पहुता हुआसीं ॿिए ॾींहुं शाम जो ॾीअं मतिलबु ॾींहं जो शाम जो पहुता हुआसीं पोइ शाम जो राति ते राति ते असां थोरो आराम करे राति जो सनानु विनानु करे पोइ असां राति जो वियासीं वैष्णो देवी उते चढ़ाई कईसीं चढ़ाई करण में ॾाढो मज़ो अची वियो ऐं उते ॿियों बि हिकु मंदरु हुओ वैष्णो देवी में उते बि वियासीं हिकु टोली हुई उते टोली में बि वेठासीं ॾाढो मज़ो अची वियो असांखे एॾो मज़ो अची वियो त मूंखे त ॾाढी मुंहिंजी फेवरेट शइ त उते वैष्णो देवी वञण जी आहे ऐं मूंखे घुमण जो बि ॾाढो शौक़ु आहे इन करे मां वैष्णो देवी त हर साल वञिणो खपे ऐं अमृतसर बि हर साल वञिणो ई खपे